गथ'आ मोजां होइ ओरैनो जबाय दं नै बाथौ खाथियाव सानदुं सायदों ओइ जोंफोरनि बानायनाय साबुनफोरा मोजां ना बया इदिया नों बाहायफेरदोंना फेराखै बाहायफेरदोंना फेराखै मानसिफोरालाय बायलाय फानलायफोरखौलाय माबायदिथो हरैबो सेल जायो खोमा होइ गोदान साबुन फैदों निमनि साबुन गोदान फैदों निमनि मोजां बाहायनो बिराथ मोजां औ बेनि गारैनोथ' बानायदों नै दा बे गारायफोरा मान्नायफोरा खारोनो आंबो लाबोना दोनफैदों मोनसे गोदान साबुननि गोदान साबुन फैदों आरो लाक्सलै लाक्स आरो सि आरो सिम्फु फांस्लिगनि हा सानस्लिग खानाया साफा जायो बियो बाहायदोंथ' र' गैयाथ' खानाया सिल सिल जायाखै दे नोंथां बै प्रताप गोदान ओंखारनायखो लांफै दा दोनथ'दो कास्टमार फैदों